एकदा पंजाब गेल रहियै देखलियै कभी अपनो भी भाषा जैसे भाषा हिन्दी बोलय छियै जैसे ठेठी बोलय छियै तऽ अप्पन पंजाबमे भाषा यूज अप्पन यूज नहि होइ छै किएक कैसे अपना भी हिन्दीमे बोलय छै तऽ कभी कभी तनी मनी समझय छै मगर ठेठीमे बोलबय तऽ वहाँ कोइ नहि समझतय किएक बहुत अजीब भाषा दोसरे दोसरे टाइप छै कि हँ हम भी कखनो नहि समझय छियै मगर उहो उधर हिन्दीमे बोलय छै कभी भी गाली भी किछु भी करि दए दए सकय छै तऽ उ नहि समझतय मगर ई छै ओकरा भाषामे बोलबय तब समझतय किएक हमरा तोरा बऽ बोल ओकरा भाषामे बोलय तऽ आबय नहि छै तऽ हम कैसै बोलि सकय छियै मगर हिन्दी कभी कभी यूज करय छियै जैसे इंग्लिश भी यूज करि सकय छियै इंग्लिश या हिन्दी उ समझि सकय छै मगर ठेठी बोलबय तऽ भाषा पंजाबमे उ नहि समझतै किएक पंजाब पंजाब पता ने अजीब छै कि उहो जा उहो पता नहि पंजाबके लोक अजीब छै की पताने किएक ने अप्पन बात समझय छै कि हमरा तऽ ई लगय छै कि बिहारके अथी बिहारके भाषा सब कोइ समझय छै ठेठी तऽ सब समझैत चाहे कोनो देश कोनो गाँव भी जइए तऽ कभी किछु कोनो भाषा कोनो भाषा रहय छै मगर एहनो भाषा पता हमरा तऽ एक्को रति नहि लगय छै कि हमरा हम किछु समझि जाइ छियै मगर कोइ दोसर किएक नहि समझय छै पंजाबमे तऽ एहन होइ छै कि किछु भी उधर दोसरे दोसरे मैथिली भाषा की भाषा बोलय छै हम भी ओतने नहि समझय छियै मगर पप्पा हमर रहय छथिन पापा रहय छै देखय छियै कऽ कभी किछु किछु बोलय छै तऽ हम नहि समझि समझि नहि पाबय छियै पता नहि ओ अर सबदिन उधर रहलखिन तऽ ओकरा हर चीजके पता रहय छै हर चीज जनय छै तऽ ओकरा समझ आबय छै मगर इतनो हमरोसँ बात कयलखनी पप्पा तऽ हम नहि समझि पेलियै कि पता नहि केना केना अजीब भाषा बोलय रहय पंजाबके भाषे अजीब छै कुरी जैसे बेटीके बेटीके कुरी बोलय उधर बोलय छै बेटाके बेटाके दोसरे टाइप बोलय छै तऽ हमरा पता नहि अजीब अजीब पंजाबके भाषे छै भाषा समझ तनियोक नहि एतय मगर ई छै कि हिन्दी बोलबय चाहे अंग्रेजी बोलबय तऽ उ जरूर समझ एतय किएक कभी कभी ई जेना अभी दिल्ली गेलय दिल्लीयोमे अजीब दिल्लीमे तऽ किछु होइ छै हमरा सामने अंग्रेजी बोलय छै समझ मगर हिंदी पता नहि ओकर तऽ कोनो अथी छै ने कि समझ किछु भी आइ नहि सकय छै